हम जे अपनेके गाड़ी ठीक केने छलहुँ ओ एखन तक नहि पहुँचल अछि आओर ओकर से बिलम्बक की कारण छैक से हमरा जानकारी दिअ